हां बाबा म्हाका तुवें पावयलो पूण एक सांगता तुवें म्हाका सामको वेळार पावोवंक ना हांव अर्द वर लेट जालां तुमचे खातीर तूं पूण तुजे मिटर जो आसा टॅक्सी मिटर तो थांबोवंक ना तो चालूंच आशिल्लो आतां म्हाका सांग म्हजे कडेन युपिआय आयडीच पे करपाक मेळटा तातूंतल्यानूच हांव चडशें पं पयशे फारीक करता तुजें कडेन आसा ती कितें ना तुजें कडेन आरे मागीर पयशें फारीक कशें करूं हांव ना ना हांव कॅश घेवन भोंवच ना न्ही आतां आरे हय रे पूण हांवें जेन्ना टॅ् कॅब बूक केल्ली टॅक्सी बूक केल्ली तेन्ना पयलींच सांगिल्लें न्ही की हांव पेयमेंट जो आसा तो युपिआयंतल्यानूच करतलो वा कार्डा वरवीं करतलो आं म्हाका कळटा कार्ड स्वायप करूंक शकना तूं तूं मशीन घेवन भोंवना कळटा रे म्हाका तें पूण यूपिआय चलता न्ही सगळ्याक आतां आरे सादो भाजी विकता तो घेवन बशिल्लो आसता मरे किचें म्हणटा ना ना ना ना म्हजे कडे कॅशूच नाजाल्यार हांव कॅशूच दवरना फाटल्या फावटीं म्हापशां बाजारांत भोंवतालो हांव म्हजें वाॅलॅट कोणें चोरलें सुमार पांच स हजार आशिल्ले भितर तेन्नाच्यान हांवें कॅश घेवन भोंवपाचें सोडून दिलां ना ना तूं तुजे कंपनीक फोन कर आनी पळय कितें म्हणटा तें हांव रावता हां कितें म्हणटा काॅल करपाक मेळना अय् हें नाका जाल्लें काॅल करपाक मेळना म्हणजे कशें तर हांवे केला मरे बूक कॅब तुमचो मॅनेजर तापयतलो आरे मॅनेजर कित्याक तापयतलो तूं काॅल लाय आनी म्हाका दी हांव उलयता मॅनेजरा कडेन युपिआयन पेयमँट करूंक मेळना म्हणजे कितें बरें युपिआय फोन पे आसा कितें आसा दुसरें कितें आसा मागीर तेंय ना म्हणटा मरे तूं आरे मागीर करप कशें तर हांवें पयशें नाका तुका हय मरे पयशें जाय मरे तुका पेयमँट दिवचें ना मरे ते मागीर हांवें आतां कितें करप म्हाका सांग हांवें पयलींच बूक करताना सांगिल्लें मरे तुमकां की हांव पेयमँट जो आसा तो डिजीटल मोडान करतलो म्हणून ना हें चुकिचें हें चुकिचें हांव कॅश घेंवन भोंवच ना न्ही खंयच्या वयल्या बाॅल्सान पळोंव हांव आरे खंयच्याच बाॅल्सांत ना सायबा हो पळय मोबायल आसा मोबायलाचेर म्हजें सगळें आसा तूं म्हाका सांग कितलें पयशें जालें हांव तितले फारीक करता प्लस तुका शंबर रूपया टिप्सूय दिता हांव हय हय दिता टिप्स हांव तुका पूण कॅश म्हजें कडेन ना हय हय हांव रोकड घेवन भोंवच ना न्हय पयलींच सांगिल्लें हां आं हें पळय आसा मरे तुजें कडेन मागी कित्याक दाखय नाशिल्लो हां कमिशनां जायीं भायल्या भायर ना सायबा हां हांव तसलो न्ही हांव तुका जाय जाल्यार शंबर रूपया सुबेज दिता पूण कमिशनां असलीं फटींगपणां करूं नाका आसा मरे युपिआयन पे करूंक मेळटा मरे हां सांग कितले जाले सातशे रूपया बरें हें पळय णवशे रूपया फारीक करतां दोनशे रूपया तुजे खातीर दुसऱ्या फावटीं असली फटींगपणां करूं नाका कळ्ळें बरें आनी हांगा पावयिल्ल्या बद्दल देव बरें करूं